किताबक अलावा द हिन्दूके काफी पुरान पाठक रहल छी इण्डिया टुडे पढ़ैत रहल छी आउटलुक वगैरह पढ़ैत रहल छी आओर आब तऽ बहुत रास बन्दो भऽ गेलै हमरसभक जे हमसभ जखन नेना रही तखन क्रिकेट सम्राट वगैरह पढ़ैत रही क्रिकेट टुडे आबैत रहै जकर कि सम्पादन आब बन्द भऽ गेलै तऽ ओकर अलावा एकटा चाणक्यके अबैत छै सिविल सर्विसेज टुडे आओर आइ ए एस क्रोनिकल्स कऽ कऽ अबैत छै ओ पढ़ैत छी ब्लॉगमे एज सच कोनो तेहन नहि जे कोनो नीक लागि जाइए से पढ़ि लैत छी एहन कोनो कोनो एहन ब्लॉग नहि मोन पड़ि रहल अछि जकर हम नियमित रीडर होइ आ अखबारमे हिन्दुस्तान पढ़ैत छी आओर चूँकि द हिन्दू अखबारके पहूँच हमरासभ तक नहि छै तऽ ओकर जे एडिटोरियलके समग्र छपैत छै ओ पढ़ैत छी आओर मैथिली दैनिक निकलैत छै सेहो पढ़ैत छी